हेल्लो हाँ जी सर सर मैं संध्या बात कर रही हूँ जी सर मैंने तरंग होटल में ऑर्डर किया था दो घंटे पहले जी सर मेरा आर्डर आ चुका है पर उसमें वह जो खाना है वह बहुत ऑयली है हाँ सर जी सर वह बहुत मसालेदार भी है पर सर मेरे घर पर जो बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं वह सर इतना ऑयली और मसालेदार खाना ही नहीं खाते हैं जी सर मे को यह आर्डर वापस करना है सर पर कोई खाएगा ही नहीं तो आपको ध्यान भी देना चाहिए ना सर जी सर सर आप इतना ऑयली और मसालेदार खाना दोगे तो कैसे चलेगा जी सर पर कोई खाता नहीं है ना ऑयली और मसालेदार खाना हेल्थ के लिए भी खाना अच्छा नहीं होता सर आपको भी पता है बच्चों को कितनी बीमारियाँ हो जाती है आपको ध्यान रखना चाहिए जी सर पर आप इतना ऑयली वाला खाना दोगे तो कोई आर्डर भी नहीं करेगा तो आपके यहाँ का भी खाना वेश्ट होगा हाँ सर आप देख तो रहे हो ना सर आपने जो हमको आर्डर जो दिया है जी जी सर पर अब कोई खाने के लिए ही तैयार नहीं है तो सर आर्डर तो वापस करना पड़ेगा जी नहीं तो पूरा खाना भी वेस्ट हो जाएगा और सर पैसे भी वेस्ट होंगे हमारे सर इसमें हमारी कोई ग़लती ही नहीं है हमने तो आर्डर किया था पर अपने ही इतना ऑयली खाना दिया है जी अच्छा सर अब कोई खाएगा ही नहीं तो वेस्ट होगा खाना तो हम क्या कर सकते हैं वापस तो करना पड़ेगा सर आप देख लीजिए अगर हो जाए तो मेरा ऑर्डर आप वापस ले लीजिए जी जी सर पर बहुत ज़्यादा ऑयली है हम नहीं खा पाएँगे इतना अब आप भेजेंगे डबल से तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जी जी सर और हो सके तो सर थोड़ा सा कम मसालेदार खाना भेजना अब से और सर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना अब की से उसका जी ओके जी ओके सर